हैलोऽ में माही उधमपुर कल्लरा बोल्ला नी में थोआढ़े कोला इक ऑटो मंगाए दा ते ओह् हल्ले तक निं आए दा ते में फ्ही अपनी ऐप च चेक कीता कि ओह्दी लोकेशन गलत भेजी दी में थुआनू ते में फ्ही थुआनूं कॉल करियै आखेया किऽ मेरी लोकेशन एह् ऐ थुआनूं अपनी स्हेई लोकेशन भेजी तुस हल्ली तक ऑटो लेइयै नेईं आये दे ते हून मिक्की जित्थै जाना था ते जेह्दा कम्म मिक्की था जित्थै ओह् हून होई आ ते हून मिक्की ऑटो नेईं नेईं चाहिदा ते ओह् में अपनी बुकिंग कैंसल करनी